صحت اور تندرستی کے لیے تیراکی کے بہت سارے فوائد ہیں کیونکہ تیراکی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ہمارے جسم کے اندر تندرستی برقرار رہتی ہے اور تیراکی بذات خود بہت اچھی چیز ہے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ تیراکی سیکھا کریں کیوں کہ یہ ایک فن بھی ہے اور اِسی طریقے سے سانس کو کنٹرول کرنے میں یہ بہت طریقوں سے مدد کرتا ہے یعنی اگر ہمیں ہمارے پاس لمبی سانس ہوگی تو ہم بہت آسانی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں یا پانی کے اندر ہمیں کافی دیر تک رہنا پڑے پڑتا ہے تو ہم لوگ لمبی سانس کھینچ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہترین اور کارگر ثابت ہوتی ہے تیراکی سیکھنا ہم تمام لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے اور ہم تمام لوگوں کو کو چاہیے کہ ہم تیراکی سیکھا کریں اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تیراکی سیکھایا کرے کیوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے